पूर्णियामे ऐसे तऽ सदर अस्पताल है लेकिन सिर्फ नामके ओ सरकारी हॉस्पिटल है काम तऽ सब प्राइवेटे हॉस्पिटलमे होवऽ है वहाँ नामके सिर्फ डॉक्टर बैठऽ है नामके दवाइ दऽ है अच्छा ही लेकिन वहाँ के कम्पाउण्डर सभमे इतना तेवर भरल रहै नऽ कहैके बात नहि आओर पूर्णिया सरकारी हॉस्पिटलके मे सुबहके नाश्तामे देल जाइहै दूध ब्रेड अण्डा केला जकर जे इच्छा ओ खाय आओर दवाई भी कुछ खास नहि दै है इन्सानके हौले कोनो बीमारी आओर देलकै कोनो दवाई बोलल जा है कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है सरकार ओ लोग के ओ लोगके दै है जनताके सेवा करै लए लेकिन ओ लोग जनताके सेवाके बदला सबकिछु करै है सिर्फ अपना लियऽ सिर्फ नामके सरकारी अस्पताल है आओर सरकारी कॉलेजमे भी ऐसने हाल है सरकारी कॉलेज सिर्फ नामके सरकारी कॉलेज है पैसा दैयके ने लेल जाइ तऽ कहैए के बात नहि आओर हरचीजके कोई भी फोर्म अयलै ओकरामे भर भरके पैसा लेना सरकार सरकारी कॉलेज सिर्फ नामके कामके नहि